खुबश्या प्रमाणांत हांगा पुर्तूगीज राजवट आशिल्ल्या कारणान ते पुर्तूगीज भाशेचो आमच्या कोंकणीचेर खूब प्रभाव पडला केन्ना केन्ना उलयता आसतना अचानक एक पुर्तूगीज पोर्चूगीज शब्द येता तशेंच मराठी आनी कोंकणी भयणी भयणी कश्यो सो अचानक कोंकणी उलयता आसतना मदींच एक मराठी शब्द येता हे बट नॅचरल तशेंच आता हे कॉंम्प्युटर जगांत आधुनीक हातूंत सगळें कमांड्स इंग्लिशींत आशिल्या कारणान इवन कोंकणी उलयता आसतना मदींच एक एक इंग्लिश शब्द वापरलो वता त्या मनांन आमची कोंकणी भाशा ही खूब सोपी आनी सरळ आसा फॉर ऍगझांपल गोयांत जे हे भायले नोर्थ इंडियन किंवां आनी खंयचे परराज्यांतल्यान लोक येतात तांकां ते इझीली आमची भाशा शिकतात वॅरऍज आमकां तांची भाशा शिकपाक खूब प्रॉब्लम जाता सो तशे पळोवंक जाल्यार कोंकणी एक सामकी बऱ्यांतली बरी भाशा आसा